नदी मतलब नदी छै तऽ नदीमे पानि कम होइ छै तऽ अथी गाछ वृक्ष छै गाछ वृक्ष काटि उटि दै छै तऽ वर्षा हो जाइ छै बरसाके बाद होइ जाइ छै तऽ तकर बाद फेर मेघ पड़य लगय छै मेघके बाद तकर बाद कादो कीचड़ होइ जाइ छै ओइ सबमे बहुत खराब होइ जाइ छै तऽ